हूं हूं

तव्हांखे हिकिड़ो होटल में कमिरो खपे अच्छा मुंहिंजो नालो रानी भंबानी आहे मां हिन होटल जी मैनेजर आहियां ऐं हूअं त रूम रेंट टे हज़ार पंज सौ रुपिया आहे पर जीअं की तव्हां चओ था स्टूडेंट आहियो त तव्हांखे मां टिवेंटी परसेंट कन्सेशन ॾई थी सघां पर उन लाइ मूंखे तव्हांजो स्टूडेंट आई डी कार्ड खपे ऐं तव्हांजी डिटेल्स खपंदियूं आधार कार्ड आई डी एड्रेस फ़ोन नम्बर कहिड़े शहर मां आया आहियो सॼियूं डिटेल्स ॾियो त मां सॼियूं एंटर कयां ऐं तव्हांजो स्टूडेंट आई डी कार्ड बि ॾियो ऐं तव्हां हिते छा जी पढ़ाई करण आया आहियो उहो बि ॿुधायो कहिड़े कॉलेज में उता जो बि कोई आई डी हूंदव न उहो बि ॾियो ऐं घणा ॾींह रहंदा ऐं तव्हांखे ब्रेक फ़ास्ट इनक्लूडिंग खपे मील्स खपनि न खपनि ऐं जे तव्हां रोज रूम जूं बेड शीट वगै़रह चेंज कराईंदा त थोरो चार्ज लॻंदो हा तव्हांखे डिस्काउंट मिलंदो हे ॾाढो घटि आहे डिस्काउंट अच्छा त मां तव्हांखे टेन परसेंट ॿियो ॾई थी सघांव उहो मुंहिंजे हथ में ऐतिरो ई आहे मां मां तव्हांखे ओतिरो ॾई थी सघा उनखां वधीक तव्हांखे डिस्काउंट न थी ॾई सघा बसि ऐतिरो करे थी सघा की तव्हांखे ब्रेक फ़ास्ट इनक्लूडिंग करे ठीकु आहे हा ऐं हलंदो न ठीकु आहे त तव्हां मूंखे पंहिंजो आई डी कार्ड ॾियो स्टूडेंट्स जो ऐं प्लस तव्हांजे रेज़ीडेंशल एड्रेस प्रूफ़ एज प्रूफ़ एटीन प्लस आहियो छा उहे सॼियूं डिटेल्स ॾियो त मूंखे हा ठीकु आहे उहो कजो ऐं तव्हांजो हिते स्टे सुठो रहे असां हीअ पूरी कोशिश कंदासीं ऐं एवरी ऑल्टरनेट डे तव्हांजी बेड शीट वगै़रह रूम सॼो साफ़ थी वेंदो ठीकु आहे तव्हां असांखे चाब अच्छा चारि महीने लाइ खपे ओ त पोइ त सुठी ॻाल्हि आहे तव्हांखे का बि हिते तकलीफ़ न थींदी तव्हांखे टिवेंटी फ़ोर अवर्स रनिंग कोसो पाणी आहे त तव्हांखे दिक़तु का बि कोन्ह ईंदी ऐं न त बि रिसेप्शन ते तव्हां हिकिड़ी रुॻो नौ नम्बर नव नम्बर दॿाईंदा ऐं कॉल कंदा त सॼी रूम सर्विस वगै़रह सभु मिली वेंदव ऐं रूम में ठीकु आहे ऐं तव्हांखे रूम में केटल मिलंदी कॉफ़ी टी सेशेज पिया हूंदव मिल्क पाउडर पियो हूंदव ॿ गिलासिस हूंदव हा इहे सभु तव्हांखे एडीशनल मिलंदो छो जो की तव्हां चारि महीना रहो था त तव्हांखे सोहलत ॾई वेंदी हा उओ असां छो जो की तव्हां ॿार आहियो स्टूडेंट आहियो इन करे असांखे सुठो लॻो ऐं तव्हां चइनि महीननि लाइ था वठो इन करे ठीकु आहे

ठीकु आहे थैकयू तव्हां असांखे चूंडियो हेॾिन होटलुनि मां हीअ सुठी ॻाल्हि आहे हिते तव्हांजी सेफ़्टी जो पूरो ध्यानु रखियो वेंदो असां जूं फ़ीमेल स्टाफ़ चोवीह कलाक ड्यूटी ते हूंदियूं आहिनि त तव्हांखे का बि तकलीफ़ न अचनि ॾींदासी हिते वूमेन्स जे लाइ लेडीज जे लाइ ॾाढी सेफ़ आहे असांजी होटल हा मोकलियो जय झूलेलाल